मेरे अनुसार जीवन का हर पल का आनंद लेने के अवधारणा योगाभ्यास से संबन्धित है क्योंकि योगाभ्यास के दौरा हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा जिसके द्वारा हम जीवन के हर एक पल का आनंद ले सकते हैं हम अपने जीवन को फ्लो में चला सकते हैं मतलब हम सुचारु रूप से जीवन जी सकते हैं किसी भी मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी की बिना योगाभ्यास हमें शारीरिक और और मानसिक तनाव से दूर करता है शरीर के किसी भी दर्द को दूर करता है यह एक अच्छी यह एक अच्छी प्रक्रिया है बिना डॉक्टर के उपचार लेने की क्योंकि योगाभ्यास के द्वारा हम स्वश्थ हो जाते हैं स्वश्थ महसूस करते हैं और अच्छे से हमारा कार्य में मन लगता है और हम ज़िंदगी के प्रत्येक जीवन की प्रत्येक पल को आनंद लेते हैं और उसे मनोरंजन की तरह जीते हैं